हमरा समस्तीपुर जिलामे हरिहर पुरुषोत्तमपुर पञ्चाइतके हरिहरपुर खेड़ीमे मकान यऽ हमरासभके हमसभ बाबा हरिहरनाथके मन्दिर नजदीकमे हइ ओहिठाम भगवान लक्ष्मी नारायणके अस्थापना छलै बाइस तारिखके ओहिमे हमसभ बहुत बहुत दूरसे कवि सभके मँगेने छलिअनि सभगोटा आएल छलाह बहुत बढ़िआँ हमरासभके बहुत बेबस्था बढ़िआँ रहल हमरासभके खूब इच्छा होइए जे हमरासभके लुप्त भेल जा रहल हँ हिन्दू धर्मके बुझू जे मनोरञ्जनसब खतम भेल लेकिन आब हमरासभके विश्वास यऽ जतऽ धिआपुतासभ पूरा हिम्मत करैए जे हमसभ मनोरञ्जनमे समय दी ओहिसभमे हमरासभके जग जाप नीक बेजाए बहुत भऽ रहल हँ हमरासभके ताहिसब दुआरे हमरासभके खूब भगवानके दयासे अपन खेती गिरहस्थी हमसभ करै छी खेत पथारमे खे गाछ बिरिछ सेहो लगबै छी बुझलहुँ ने ताहिसब दुआरे हमरासभके अपन भगवान दया दृष्टि रखने छथि आओर हमसभ ओहे सभसे विकासमे अपन छी लेकिन मिथिला हमरासभमे मिथ मिथिली मिथिली भा मैथिली भाषा हमरासभके सेहो इच्छा यऽ जेतऽ किछु रहि गेल छलै पछुआ गेल छलै लेकिन आब हमरासभके कोशिश यऽ जतऽ खूब उपरके ओर निकलै इएहसब हमरासभके इच्छा यऽ भगवान सँ प्रार्थना हर वक्त करैत रहै छी जे एहिना हमरासभके समय भगवान गुजारथि आओर जेना जे फुरै से अपन समयके बिताबी मालजाल सेहो सब पोसै पालै छी पूजा पाठमे सेहो समय अपन दैत रहै छी इएहसब हमरासभके सिद्धान्त यऽ आब भगवान जेना एहि मनुष्यके राखथि या जे करथि लेकिन अपनसभके सोच हमरासभके यऽ कहुना मिथिलाके विकास हुए विद्यापतिके सेहो देखै छलिअनि जे कतेक आगू छलाह आब हैए एमहर आबिकऽ पाछाँ पड़ि रहल छथि लेकिन हमसभ चाहै छी जे कहुना विद्यापतिके विकास होइ जे हमरासभके हुनकासभसे अपन समयके एहिना देखैत सुनैत भगवान कहुना राखथि हमरासभके हमसभ तऽ इएह प्रार्थना महादेवसे करै छी लक्ष्मी नारायणसे करै छी महावीर स्वामीसे करै छी जे कहुना मिथिलाके विकास होइ जे हमरासभके शरणमे समय बितैत रहै इएहसब हमरासभके अपन सोच यऽ आब जेना भगवान राखथि